अभी सर्दी के मौसम आ रहा है तो मैंने सोचा एक जाकेट ख़रीद लूँ क्योंकि मेरे पास कोई जैकेट नहीं हैं तो मेरे घर के पास में एक बड़ा सा मॉल है मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर चली जाऊँ तो मैं वहाँ पर जा कर बहुत सारे जाकेट देखने लगी लेकिन उसमें मुझे एक बहुत पसंद आया एक लाल रंग के एक जाकेट मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा कि यह ले लूँ लेकिन उसका जो दाम है थोड़ा ज़्यादा था तो मैं फिर से मेरा मन दुःख हुआ कि यह तो ज़्यादा हो गया है तो लेकिन मैं जो तो कर वह ले आई लेकिन वह जो जैकेट था वह इतना अच्छा लग रहा है पहनने के लिए मतलब वह बहुत ज़्यादा गर्मी भी देती है और वह बहुत सुंदर लगती है उसका जो मतलब धोने के बाद उसका रंग भी नहीं बिखरा मुझे इतना अच्छा लग रहा है मतलब जो प्रा जो दाम मैंने दी थी वह मुझे सही लगा कि इतना अच्छा जाकेट हो तो ऐसे इसीलिए वह दाम थोड़ा ज़्यादा था लेकिन वह बहुत अच्छा लग रहा है और मैं वह वह लेकर बहुत खुश हूँ